जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष माध्यमों से प्रभावित करता है जैसे फसलों मिट्टी मवेशियों कीट पतंगों आदि पर प्रभाव मानसून के दौरान वर्षा की अवधि में कमी से वर्षा वाले क्षेत्रों की उत्पादकता में गिरावट आती है ठंड और ठंड के मौसम में तिलहन और सब्ज़ियों के उत्पादन को कम करता है कृषि बाढ़ के पानी में पोषक तत्व और तलछट होते हैं जो बाढ़ के मैदानों में जमा होते हैं जिससे मिट्टी स्म्रद होती है इस प्राकृतिक निषेचन प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए चावल के खेतों में जान बुझ कर बाढ़ आ आती हैं भारत में पंद्रह कृषि जलवायु छेत्र हैं नैशनल ब्यूरो ऑफ़ सॉइल सर्व के अनुसार भारत को बीस कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में तथा साठ कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है आद्र दक्षिणी मैदान राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल वन पॉइंट सेवेन टू मिलियन हैल हैल टेयर है इस क्षेत्र में औसत वर्षा पाँच सौ से ग्यारह सौ मिलीमीटर है जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतान तीस वर्षों में होती है जबकि मौसम वातावरण में आल का लिक परिवर्तनों को संधारित करता है जलवायु यह बह बहाती है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में लम्बे समय तक मौसम कैसे रहता है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मौसम हो सकते हैं जलवायु शब्द का समास विग्रह जल और वायु होगा यह द्वंद्व समास का उदाहरण है